जी हाँ मुझे भी पालतू जानवर बहुत पसंद है मुझे पालतू जानवर इस लिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होते हैं तथा बहुत ही भोले होते हैं जो इंसान पालतू जानवर पालता है वह कभी भी डिप्रेशन आदि जैसी समस्याओं का शिकार कभी भी नहीं होता पालतू जानवर रखने के बहुत से फ़ायदे हैं जैसे अगर आप के पास कुत्ता है तो वह कुत्ता आप को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी या उदासी महसूस नहीं होने देगा जी हाँ मेरे पास एक पालतू जानवर है कुत्ता मैंने उस का नाम जिनी रख रखा है